میرے پاس دوڑنے کے لیے ایک جوتا ہے میں وہ جوتا کو خاص دوڑنے کے لیے ہی رکھا ہوں اور خریدا بھی ہوں کیونکہ چپل پہن کر دوڑنے میں زیادہ کمفرٹیبل نہیں لگتا جتنا جوتا میں کمفرٹیبل فیل ہوتا ہے کیونکہ چپل پہن کر دوڑنے میں گر سکتے ہیں سلپ ہو سکتا ہے پیر چوٹ بھی لگ سکتی ہے اسی وجہ سے میں زیادہ جوتا کو اہم دیتا ہوں اور جوتا پہننے سے اپنے آپ کو سیف محسوس کرتا ہوں اور دوڑنے کے لیے میرے پہ ایک لوور ٹی شرٹ بھی ہے جو خاص میں دوڑنے کے لیے ہی پہنتا ہوں اور ڈریس بنا رکھا ہوں پہن دوڑنے کے سمے وہ اسے پہن سکوں اور بھی ڈریس کپڑے میں میں کمفرٹیبلی سمجھ اپنے آپ کو فیل کرتا ہوں لیکن ہر چیز کے لیے الگ الگ سامان ہونا چہیے چیز ہونی چہیے اسی وجہ سے دوڑنے کے لیے بھی میں نے الگ سوز اور الگ لوور ٹی شرٹ بنا رکھا ہے